میرے تجربات کے مطابق بہار کو خصوصی طور پر پسند کیا جاتا ہے جب پودوں اور پھولوں کی خوشبو اور رنگینیاں مناظر کو زندگی دیتی ہیں سرما کے موسم کو برف کی ملبوسات اور گرمائیوں کی تعطیلات کی خوشیاں بھی دلچسپی پیدا کرتی ہیں گرمی کے موسم میں لوگوں کو تعطیلات کی تلاش ہوتی ہے تاکہ وہ ساحل پلاؤں یا جنگلات کو جا سکیں اور سانس لے سکیں پتجھڑ کے موسم کا بھی خوشی کا سبب بنتا ہے جب درختوں کی پتیاں مختلف رنگوں میں تبدیل ہوتی ہیں ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اور ہر ایک کی اپنی خصوصیتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو مسرت دینے میں مدد فراہم کرتی ہیں بہار مارچ سے مئی بہار کی خوشبو اور رنگینیاں دل کو بہلاتی ہیں پودوں کی نئی نمائش اور پھولوں کی خوشبو موسم کو خوشگواری دیتی ہیں گرمی کی شدت کم ہوتی ہے اور معاشرتی رنگ بدلنے لگتے ہیں گرمی جون سے اگست تک گرمی کا موسم اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیوں کہ لوگ اس وقت کو تعطیلات کا موقع سمجھتے ہیں ساحل پلاؤں کیمپنگ یا گرمائیوں کے مقامات کا لطف اٹھاتے ہیں